मां हिकु चादरु वरिती हुई जंहिंमहिल मां वठणु वियमि त ॾाढी सुठी हुई उनते नीरे बेस ते ॻाड़ा ॻाड़ा फूल हुआ पर मां हुन ॾिनी बि मूंखे ॾाढी महांगी हुई त उहा चवण लॻो ॾाढो सुठो कपिड़ो आहे तव्हां वठो अगली दफ़ा बि तव्हां ईंदो वठण हीअ ॾाढी सुठी कंपनी जी आहे उहो बजाज कंपनी जी चादरु हुई पर मां थोरे ॾींहं विछाई हीअं त सुठी पई लॻे ऐं ॻाड़ा ॻाड़ा गुल बि सुठा पिया लॻनि पर जंहिंमहिल मां हुनखे इहे घर में हैंडवॉश कयूं त हो थोरे रंग फेड थी वई ऐं उस में बि विझी त सॼी सुकिड़ी बि वई ऐं सॼो कलर ख़राब थी वियो त मां हुन दुकानदार खे चयो भई हिनजो तो सॼो कलर बि थी वियो आहे त हो चवंदो आहे भई हीअ कॉटन जो थोरो वेंदो आहे लेकिन इलाही ख़राब थी वई त मूंखे हो चादरु बिल्कुलु बि न वणी